बिहारमे शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक आ व्यावसायिक कौशल पर आब बहुत रास ध्यान दऽ रहल छै जकरामे हम एक टा देख रहल छी एक टा बहुत बहुगामी मतलब आयाम तक पहुँचतै ई योजना जकरा कुशल युवा प्रोग्रामके रूपमे जानि रहल छी कुशल युवा प्रोग्रामके माध्यम से कम्प्यूटर पर ट्रेनिंग होइ छै आओर एकरबाद सर्टिफिकेट देल जाइ छै एकरामे विशेष रूप सँ एकरामे विशेष रूपसँ सोफ्ट स्किल एकरबाद आइ टी एकरबाद कम्यूनिकेशन स्किलके ग्यान देल जाइ छै जकर माध्यम से एहि कोर्स कम्प्लीट केलाके बाद छात्र अपन जीवनमे कम्प्यूटरके व्यावहारिक गियान प्राप्त कऽके एक टा नीक जकाँ बाजैके तकनीक सीखके आओर अपन स्वरोजगारके क्षेत्रमे या अपन खुदके कोइ बिजनेस शुरू कऽ सकैत छथि या कोइ तरहके इन्टर्नशिप या कोइ बहुत रास आर होइ छै काज जेकरामे ओ आगाँ बढ़ि सकैत छथि एकरबाद सरकारके दुआरा आ बिहारके बहुत रास विश्विद्यालयमे बहुत रास सर्टिफिकेट प्रोग्राम निकालल गेल गेलैए जेकर माध्यम से सरकारी आओर गैर सरकारी संस्थाके इन्वोल्वमेन्ट बहुत रास एकरामे शिक्षकके माध्यम से बहुत ट्रेनिंग कराओल जा रहल छै जेकरा से कि विद्यार्थीके सुगमतासँ आसानीसँ मतलब बहुत रास चीज खेल खेलमे सिखाए देल जाइ छै जेकरा से कि विद्यार्थी मुफ्तमे एक शिक्षाके साथ साथ एक टा तकनीकी सर्टिफिकेट प्राप्त करै छथिन जकरा से ओकरा आगुके जीवन लेल बहुत रास मार्ग खुलि जाइ छै जे ओ जहिमे ओ आगाँ बढ़ि सकै छथि आर अपन जिन्दगीके सुधारि सकैत छथि आर एक नीक जीविकोपार्जनके लेल एक टा नीक तरह से पाइके सोर्स उपलब्ध करा सकैत छैथ